मां पीयुष वाधवानी तो ॻाल्हायां सुभाणे लाइ मां कैब बुक कई आहे मूंखे हवाई अॾे ते वञिणो आहे हिक वॻे ताईं हवाई अॾे ते पहुचणो आहे टी वॻे मुंहिंजे हवाई जहाज़ जो टाइम आहे महिरबानी कई तव्हां सुभाणे ॾह वॻे ताईं सुबुह जो पहुची वञजो छाकाणि त बरसाति आहे बरसात जे करे रोड ख़राब थियल आहिनि जंहिं जे करे असां खे टाइम लॻी सघंदो आहे